तकनीकी कठिनाई मतिलब की अॼुकल्ह जी जेकी कमी जेके बि टेक्नोलॉजी आहे जेको बि अॼुकल्ह ई तकनीकी जेकी नए ज़माने जूं आहिनि जीअं त मोबाइल आहे कंप्यूटर आहे सॉफ्टवेयर आहिनि अंदरु एप्लीकेशन्स आहिनि अंदरु उन्हनि में कठिनायूं ईंदियूं आहिनि जीअं बैंक आहे हाणे अॼुकल्ह जी जेकी बैंक आहे उहा हाणे पेसा जमा करण लाइ बि पाण खे स्लिप भरण जी ज़रूरत कोन थी पए त मोबाइल में बैंक जे एप्लीकेशन जेको ईंदो आहे उन में तव्हां डिजीटली डिजीटल ट्रांजेक्शन चवंदा आहिनि उन में तव्हां डिजीटल फॉम में वञी करे तव्हां एंट्री करे सघो था त मूंखे ॾ हज़ार एंट्री करणी आहे ॾ हज़ार जमा कराइणा आहिनि त उन में तव्हां एंट्री करे उते काउंटर ते ॾेखारींदा तव्हां पैसा ॾींदा तव्हांजा पैसा खाते में जमा थी वेंदा जेका पहिरियों स्लिप हूंदी हुई हिकु कागड़ हूंदो हुओ उन में पाण खे सभु डीटेल अकाउंट नम्बर मोबाइल नम्बर अमाउंट नालो सभु विझिणो हूंदो हुओ हाणे उहो डिजीटल थी वियो आहे त हिकु ई तकनीकी जेकी टेक्नोलोजी वधी तकनीकी जेकी सहूलियल मिली उन में कठिनाई इहा आहे की अॼुकल्ह जेका घटि पढ़ियलु माण्हू आहिनि जंहिं वटि मोॿाइल कोन्हे जंहिंखे मोॿाइल हलाइण अचे कोन थो त उन्हनि खे ॾाढी परेशानी थिए थी त उन्हनि जे लाइ असां उन्हनि जी मदद जेको पढ़ियलु लिखियलु अॼुकल्ह जा जेका जवान छोकिरा आहिनि जंहिंखे अचे थो त उनई मदद कंदा आहिनि की भई उहे असां मां मां बि ॿ टे ॼणनि जी मदद कंदो आहियां जेका वीचारा गामिड़े जा आहिनि खेड़ूत आहिनि उन्हनि खे पाण हैल्प करे सघूं था त तकनीकी कठिनाई जो सभिनि खां वॾो मिसाल मां तव्हांखे पेश कई आहे